अगरि कोई असांजे घर में बीमारु हुजे त असां उन खे सुबुह जो भतु ऐं मुङ ॾींदा आहियूं मंझंदि जो असां उन खे खिचड़ी अने सिङियुनि जी भाॼी टमाटे में ठाहे ॾींदा आहियूं अने शाम जो असां उन्हनि खे भाॼियुनि जो सूप ठाहे ॾींदा आहियूं राति जो असां उन्हनि खे कारे मिर्च वारी कोकी हलको फुलको ॾींदा आहियूं अगरि असांजे घर में जुलाबु थी वञे त असां उन खे खिचड़ी ॾही मुङ हलको खाइणु ॾींदा आहियूं